परिवार को चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों का होना आवश्यक है और जो कि होते हैं जो कि गाड़ी के दो पहलू के तरह होते हे अगर एक पहिया माना कि एक पुरुष अगर काम नहीं करे सही से तो दोनों का काम सही से नहीं होता है इसलिए दोनों का ही दोनों कि ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार चलाने के लिए परिवार में पुरुष और महिला जो की अपने बच्चों कि भी देखरेख करते हैं सही से और सारे काम आपस में बाँटते पुरुष अधिकतर वैसे देखा जाए तो पुरुष बाहर के ही कार्य करते हैं अपना दुकान बिज़नेस अपनी नौकरी जो भी उनकी होती है और महिला अधिकतर हाउसवाइफ ही होती जो कि घर का काम बच्चों के देखरेख इत्यादि करती है पर कई क्षेत्रों में महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला कर काम कर रही है और वह भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है पुरुष भी दोनों ही क्षेत्र में हैं पुरुष भी कई प्रकार के घर के काम कर लेते हैं जो कि महिलाओं के कार कार्यों में मदद करते हे और यह भूमिका शुरू से ही विकसित हुई है विवाह के पश्चात अधिकतर महिला घर में काम करती है और पुरुस आजीव जीविका के लिए बाहर से काम करता है एवम बच्चों का भरण पोषण पालन करता है इसलिए एक परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए महिला एवम पुरुष दोनों कि भूमिका आवश्यक है